हेल' ओ आब' ओह ओ आङो कारिगावनिफ्रायमोन ओमफ्राय दा आङो सामथाइबारि थांनांगौ ओमफ्राय लामाखौ आं बारा मोजाङै हमनो हायासै ओमफ्राय नोंहा नोंथाङा नों आब'आ बे लकेल निनोखा नामाथाय आस्सा आस्सा ए मोजां जादों बिदिबा माने आं लामाखौ आन्दायदों मोजाङै मिन्थिया ओमफ्राय आरो लामानि कन्डिसन फ्रा माबायदि सोरबा सोरबा बुंदोंखि बारा मोजां नङा सोरबा बुंदोंखि मोजां माने थांथावना नंगौ ना नङा गारि लानानै इसे असुबिदा मोनदों आं गोदान ड्रायभार बो जाबाय नालाय औ ओम ओं ओ आस्सा आस्सा हाखर हालाफोर बारा इसेबांथ' गैया ना दैफोर ओं ओं मोजाङानो ओं ओ ओ ओरैनो जाब्रबथाय जाथाय जानायनि बारा सान्सेस गैखाया आरोना बिदिब्ला अ अ मोजाङानो दे ओं होम्बाथ' आङो लासै लासै सालायलांबाय थानांसिगोन दां बे बादिब्ला ओं थांनो नाजानोसै दे होम्बा गोजोननाय थाबाय आब' नोंनिफ्राय बेबादि राव मोननानै ओम ओम दे